आं बेबादि थगायसुलाफोरनिफ्राय खल मोनफेरनाय जायाखै नाथाय आं जोंनि राइजोनि राइजो राजाफोरखौ आं बेखौनो बिबुंथि बा मोन मोनथिहोनो लुबैदों जे बेबायदि थगायसुलाफोरनि फन फैयोब्ला नोंथांमोनहा फनखौ रिसिभ खालामब्लाबो गिबियाव रायलायग्रोनानै बुजिनो नाजाग्रोदो मानि थाखाय हरदों बेखौ मिथिनानै लाग्रोदो जुदि बेंकनिफ्राय हरदों बुङोब्ला बेंकनिफ्राय आं बुंहरदों आंनो अ ति पि नांगौ बा एकाउन्ट नाम्बार नांगौ बेबादि रोखोमनि जुदि बेबादि बिहरोब्ला नोंथांमोनहा थाबैनो बेबादि अ ति पि एबा एकाउन्ट नाम्बार बेफोरखौ दा हर मानो होनोब्ला बेंकनिफ्राय माब्लाबाबो ए ति एम नाम्बार एबा अ ति पि नाम्बार बा बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ सहजैनो बिया बेफोर बायदि रोखोमनि खल एबा थासारिखौ नुनो मोनदोंब्ला नोंथांमोनहा बेबादि नाम्बार हरनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला आं साबसिन होन्नानै सान्नानै लायो